अहाँ जे समान पठेने छलहुॅं से ओ टूटल हमरा भेटल ओकर कारण छल जे ओकर नीक सॅं पैकिंग नहि कयने छलियैक अपने तैं अपने सँ आग्रह जे अपने ई समान के वापस लऽ ली